बाइकिंग की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडमार्क आज के डेट में सबसे बड़ा नेशनल हाइवे रिंग रोड यह सब सारे हैं जो बीच मार्ग में जाने की जगहें हैं वह वाटर फाल पहाड़ियों में बसा हुआ जिसमें लोग बाइकिंग चलाने का मज़ा और उससे उत्साह से भरा हमको काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन कुछ लड़के जो हैं बाइक चलाते हैं कुछ ऐसे ऐसे लड़के हैं जो जोकि बाइक चलाने में काफ़ी असावधानियाँ बरतते हैं जोकि उनको काफ़ी नुक नुकसान पहुँचाती है जैसे हेलमेट पहनकर गाड़ी न चलाना बाइकिंग करिए आप ठीक है लेकिन बिना हेलमेट और जो कुछ दवाइयाँ होती है हेलमेट में सम्बन्धित अरे वह बाइक सम्बन्धित दवाइयाँ जो होती है जो रखी जाती है जो हमेशा रखनी चाहिए सबको वह पट्टी मलहम जो भी मिलता है बाइक में उसको वह लोग नहीं रखते हैं यह सब असाधा असावधानियाँ हमारे लिए खतरनाक बन जाती है कभी कभी तो ऐसा होता है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर कहीं भी अच्छे ट्रेड मार्ग नेशनल हाइवे पर जा रहे हैं और स्टंटबाजी कर रहे हैं उस समय आप दुर्घटना दुर्घट वह ग्रसित हो जाते हैं जिससे कि आपको काफ़ी चोटें या जानलेवा खतरा भी बन जाता है इससे उससे बचना चाहिए बाइकिंग की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेंड मार्क यह हो गया है की लोग हाइवे तो सरकार ने बना दी अच्छी है लेकिन आब उसे बाइक चला रहे हैं तो सावधानियाँ बरतिए सब सावधानियाँ नहीं रक्खेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा आप अपने जीवन से हाथ धो लेंगे यही सब सावधानियाँ बरतने हमारे लिए सतर्कता सबसे बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा लगता है जब बाइकिंग पहाड़ी इलाके में चलाते है हमलोग जैसे कई लखनियाँ दरी वाटर फाल से यहाँ से लगभग सत्तर किलोमीटर की दूरी पर है जो वहाँ पर जाने में जो उत्साह पहाड़ियों से होते हुए गुजरता है ऐसा लगता है कि प्राकृतिक ने प्राकृतिक के गोद में बसा यह क्या वह वाटर फाल जो है इसको देखने में लोग काफ़ी प्राकृतिक से भरा हरा भरा पेड़ पौधा जोकि हम लोगों को एगदम मनों को लुभा लेता है जिससे बाइक की बाइक चला कर जाने में वहाँ इतना अच्छा लगता है जैसे कि लगता है कि किस किसी दूसरे दुनिया में हम लोग आ गए हैं बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सुहावना मौसम बहुत ही घनी घनी वादियाँ हरे भरे पौधे जोकि दिल को हमेशा तसल्ली देते रहते हैं जैसे लगता है की प्राकृतिक के गोद में बसा यह जंगल यह वाटर फाल यह पहाड़ क्या खूबसूरत नज़ारा है और बाइक चलाने में आ उसी में ठण्डी ठण्डी हवाएँ बरसात हल्का हल्का अगर बरसात की बूँद पड़ रहें तो और ही काफ़ी अच्छा लगता है